हमारे जीवन में शिक्षा बहुत ज़रूरी होता है और सरकारी इस्कूलों में जैसे कि फ़्री में खाना देते हैं जिससे कि ग़रीब बच्चे वहाँ पर जाकर पढ़ते भी हैं और अपना पेट भी भरते हैं और वहाँ पर अच्छी शिक्षा भी मिलती है पहले वहाँ पर नल वल कि व्यवस्था नहीं थी अब सरकार ने नेल नल वल कि व्यवस्था कर दी जिससे बच्चों को पानी पीने में दिक्कत नहीं होती पहले इस्कूलों में लैट्रीन एवं बाथरूम नहीं होता था अब वहाँ पर इन सभी प्रकार की सुविधाओं को किया गया है और वहाँ पर नल वल की सुविधा भी है ज़्यादातर वहाँ पर साफ़ सफ़ाई की भी सुविधा है वहाँ पर बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जाता है शिक्षकगण भी काफ़ी अच्छे से बच्चों को पढ़ाने में रहते हैं और वहाँ पर बच्चों को भी पढ़ने में अच्छा लगता है खेलने के लिए हर चीज़ सुविधा दे रही है सरकार और सरकारी इस्कूलों में अब वॉलीबॉल जैसे क्रिकेट और अन्य भी चीज़ों को वहाँ पर सिखाया जाता है और वहाँ पर बच्चों को बड़ों से कैसे बात करना है या कैसे पढ़ना वढ़ना है यह सब के बारे में बताया जाता है बच्चों को अच्छी शिक्षा भी वहाँ पर अच् कम में मिल रही है वहाँ पर पैसा भी नहीं लगता जिससे कि गरीब बच्चे जाकर वहाँ पढ़ते हैं और गरीब माता पिताओं को जो सिर्फ़ अपने पेट भरने के लिए रोटी ओटी कमा पाते हैं वह बच्चों को अच्छे से वहाँ पर पढ़ाते हैं और बच्चे वहाँ पर पढ़कर अपने जीवन में कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे जिससे कि हमारा देश आगे बढ़ने में सहायक होगा हमा बच्चे ही हमारे देश के भविष्य हैं और इनके ही जब इनके ही शिक्षा को महत्त्व नहीं दिया जाएगा तो बच्चे आगे कहाँ से पढ़ पाएंगे इसीलिए सरकार ने बच्चों के लिए सरकारी स्कूल में काफ़ी व्यवस्था की है और टीचर गण भी इसमें काफ़ी सहयोग देते हैं